जी हाँ जोधपुर जिले की जलवायु उष्ण जलवायु है यहाँ रहने वाले लोगों के दैनिक जीवन पर ऋतुओं का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि यहाँ समय समय पर जलवायु परिवर्तित होते रहती है मौसम में भी विभिन्न समय समय पे परिवर्तन होते रहते इस वजह से यहाँ रहने वाले लोगों की दैनिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है यहाँ दिसंबर में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो जून में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और यहाँ के जलवायु अगस्त में बरसात के दिनों में या फिर बरसात भी पड़ती है अर्थात यहाँ की जलवायु एक उष्ण जलवायु है और यहाँ पर महत्वपूर्ण परिवर्तन जलवायु में मौसम के अनुसार होते रहते हैं